हमारे बहुत सारे लेखक हैं जो बुक को लिखते हैं बुक में जैसे हम एक हरिवंश राय बच्चन का जो हम जानते हैं वो मधुशाला बुक लिखे थे जिससे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला और उसे सीखते रहे और बहुत लोगों को सीख मिली उससे पढ़ करके ज्ञान मिला और उससे उनका बहुत सारे समस्या भी दूर हुए हरिवंश राय बच्चन की जो बुक लिखे हैं वह कहानी लिखे हैं जिससे बह उसे पढ़ने से कुछ लगा कि नहीं हमको ऐसा किया था ऐसा से कुछ होता है ठीक है यह ऐसी घटना थी उसको उसने बहुत अच्छे से उसको प्रसेंस किए और यह भी पता इससे भी पता लगा कि लेखक जो भी हैं एक अच्छी कहानी के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा करते हैं और लोगों को सिखलाते हैं कि नहीं इस तरह से इस तरह ऐसे करना चाहिए जिससे पता चलता है कि लोगों को आने वाला समय के अनुसार जो है से विकसित हों परिवर्तित हों और उससे कुछ नया सीख मिलें लोगों को अपना टेक्निकल लगाएं समझे ये और इससे कहानी बहुत लेख बहुत सारे कवी हैं लेखक हैं जो बहुत सारे बुक लिखे हैं जिससे हम बहुत सारे बुक पढ़े हैं और बहुत सारे बुक पढ़कर हम अच्छे अच्छे ज्ञान को प्राप्ति किए हैं उससे लोगों को भी समझाए है उससे लोगों को जो समय के अनुसार यह लोगों को बताते भी थे और सुनते भी थे लोगों से कि नहीं पढ़ना लेखक की इस कहानी है इस कहानी के माध्यम से कुछ हम सब को एक कहीं पर लगता है तो उसमें क्या होता है कि कहानी के माध्यम से लोगों को मोटीभेट यानी बताया जाता है लोगों को बताया जाता है कि इस तरह नहीं और इस तरह कीजिए ऐसे करने से इसका समाधान होता है ठीक है तो यह सब कहानी है कहानी इसलिए बनाया गया है लेखक इसलिए लिखा था क्योंकि इसको पढ़कर लोगों को दिमाग़ में जो भी निगेटिव बातें जो रहती हैं उसको दूर करते हैं उस बुक को पढ़ने से उस कहानी को पढ़ने से उस कविता को पढ़ने से उसके बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके माध्यम से हमको समझाया जाता है बच्चे को सिखाया जाता है कहीं पर किसी ग़लत काम करता है उसके कहानी के माध्यम से कविता के माध्यम से उसको भी सिखाया जाता है ताकि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए और उसी माध्यम से लोग उस बहुत सारे अगर आज लेखक की कहानी नहीं लिखे होते तो बहुत सारे लोग सही से कहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में यह नहीं जान पाते हैं आज जो हम जान रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद होने में कौन कौन से महारथी थे उसको ना हमने देखा नहीं था लेकिन कहानी के माध्यम से जानते हैं कहानी लेखक जो लिखे उसके माध्यम से जानते हैं और उसी के माध्यम से हम किसी को बताते हैं यह भी हमअरा जो है कि कहानी लेखक लेखक जो आज जितने लेखक हैं वो कुछ ना कुछ वर्णन करके बथ हम सबको कुछ ना कुछ सिखाएं हैं और सिखाने बावजूद हम उससे कुछ सीखे हैं और सीख करके कुछ उनसे अच्छी राह मिली है और उस राह को अपना रहे हैं उसका राह पर चलने के लिए